असांजे घर में ॿ गाइंयूं आहिनि हुननि खे असां खाराइण लाइ डूडन जा दाणा जेका छा आहे साओ खाओ सुको खाओ ककड़ा तंहिंखां सवाइ भई जेके शयूं थींदियूं आहिनि चङियूं ई भई हुनखे खाराइण लाइ गुड़ में विझी करे हुओ कपासी जा खाराईंदा आहियूं तंहिंखां सवाइ खण थींदो आहे मांडवीअ जे बुखे मां उहो खाराईंदा आहियूं त तंहिंखां छा आहे चङियूं ई एड़ियूं वस्तू आहिनि त गाइंनि खे खाराईंदा आहियूं ऐं हुननि खे ॾाढो चङे नमूने असां पालींदा कंदा आहियूं